मां लॻभॻि ॾींहं में जेको आहे सो चारि कलाक रियाज़ करण जी कोशिशि कंदो आहियां सुबुह जो उथंदो आहियां ऐं ॿ कलाक खनि सुबुह जो कंदो आहियां छह सते बजे वरी टाइम मिलंदो आहे त शाम जो हिकु कलाकु ऐं राति जो हिकु कलाकु अहिड़े नमूने मां जेको आहे सो रियाज़ कंदो आहियां ऐं उन वक़्तु मूंखे जेको आहे सो हारमोनियम हूंदो आहे ताल माला हूंदी आहे तानपूरो तबलो छो त जेके असां अलंकार ऐं राॻु ॻायूं था जीअं असांजो सुर जेको आहे बिल्कुलु शुद्ध थी वञे हिकदमि साफ़ु गलो थी वञे ऐं टिनी सप्तकनि में असां अभ्यास करे सघूं ऐं लइ ॿध न थिए हिन करे असां हुन ताल माला खे बि चालू करे ऐं रियाज़ कंदो आहियां उन खां सवाइ जेको आहे सो जेके पसंदीदा गीत आहिनि असांजा उन्हनि खे ॿुधंदो आहियां उन सां गॾु जेके गीत हुजनि त उन्हनि खे उन्हनि सां गॾु ॻाईंदो आहियां ऐं अॼुकल्ह यूट्यूब ते बि जेको आहे सो हिंदी गीतनि जे लाइ या कहिड़ी बि भाषा जे लाइ सिंधी भाषा जे लाइ बि केतिरा ट्रेक आहिनि उन्हनि ट्रेकनि ते पिण रियाज़ कंदो आहियां जीअं असांखे ऑरिजनल म्यूज़िक ते ॻाइण जी हेबिट थिए ऐं ऑरिजन ऑरिजनल म्यूज़िक छा आहे ऑरिजनल संगीत छा आहे उन्हनि जा कहिड़ा स्केल आहिनि त उन ते जेके बि असांजा पसंदीदा गीत आहिनि सो उन्हनि स्केलनि ते ॻाइण जी कोशिशि कंदो आहियां